मूंखे ड्राइंग पसंदि अचनि तॾहिं चल जॾहिं बचपन में असांखे टीचर ड्राइंग कराईंदी हुई त मां घरु अची करे घरु में ॾिखाणनि सां सभु तारीफ़ कंदा हुआ धीरे धीरे करे मुंहिजो इंटरेस्ट हिन में वधंदो वियो पोइ हाणे मूंखे ड्राइंग जाम वणंदी आ और मां इह ड्राइंग टॉपिक इअं डिसाइड कंदो आहियां डिपेंड कंदो आहे हाणे मां जॾहिं नेचर मतिलबु ईंदो आहे दोस्तनि सां किथे घुमण फिरन त हुते मूंखे नेचर ॾिसी करे जाम वणंदो त मां हो ड्रो करण चालू करे छॾिंदो आहियां ओह मूंखे उन चीज़ में जाम सुठो लॻण लॻयो नेचर ड्राइंग जाम सुठी लॻणी लॻी त मां उनमें ई अॻियां ड्राइंग कण चालू करे छॾी मां ॿिए अलॻि अलॻि जॻह वञी करे पोट्रेट ठाईंदुमि नेचर या पहाड़ नया नंदी नया पेड़ नया अलॻि अलॻि जॻह राति जो वेई करे चांद ठाहिण चालू कईं ईअं मूंखे टॉपिक में जाम इंटरेस्ट ईंदो आहे